अजकल दे बच्चे जेह्के बडे़ काफी मतलब कि जि'यां कोबिड दे बाद जियां आनलाइन पढ़ाई दा काफी ओह् होई गेआ प्रचलन होई गेआ मतलब पैह्लें आनलाइन पढाई किश नेईं ही ते उसदी बजह् कन्नै बडे़ सारे बच्चें गी कश अज्ज फोन न मतलब निक्की कलासें च जेह्के पुज्जी गेदा उंदे हत्थ च तुसें ई केह् लगदा इसदे फायदे हैन जां इसदे नुक्सान न थुआढ़ा केह् सोचना इस बारे च दिक्खो कोई बी चीज होंदी उसदे नुक्सान बी होंदे ते कन्नै कन्नै फायदे बी होंदे हून ओह् थुआढ़े उप्पर आपू मतलब कि डिपेंड करदा कि तुसेंं केह् करना केह् नेईं करना हून एह्दा गल्ल मन्नी लैह्चे जि'यां मतलब कि जेह्के न्यानें निक्के बच्चे न उं'दे च इन्ना दमाग ते है निं कि ओह् अपनी उं'दी जिंदगी आस्तै केह् स्हेई ऐ केह् गलत ऐ ओह् उसदा फैसला कर करी सकन थोह्ड़ी नेईं गल्ती मां बब्ब दी बी है जेह्के उ'नें फोन लेई देई ओड़े दे बस लेइयै दी छोड़े इयां उंदे कोल इ'नें गी पूरी नजर रक्खनी चाहिदी ओह् करा दे केह् नेईं करा दे उ'नें गी केह् दिक्खना चाहिदा केह् नेईं दिक्खना चाहिदा उनें गी शैल तरीके कन्नै उ'नें गी शैल तरिके कन्नै गाइड करने दा कम्म बी उं'दा गै ऐ ओह् आपूं गै लटरमस्त न जेहके जागतें बी केह् करना हून जि'यां फोन होई गेआ उसदे फायदे बडे़ सारे हैन तुसें ई पता ऐ जि'यां नैट्ट उप्पर तुस कोई बी चीज दिक्खना चाहो तुस दिक्खी सकदे ओ ओह् भामें पढ़ाई दे रिलेटिड होऐ कोई इ'यां किश कम्म होऐ ऐसा अस करी सकदे अबा कन्नै कन्नै उसदे कन्नै बी इसदे नुक्सान बी हैन जि'यां बच्चे बड़े सारे इ'यां यूट्यूब उप्पर उत्थै टाइम जाया करदे बडे़ सारे ऐ ऐपलीकेशन जि'यां इंस्टाग्राम होई गेआ स्नैपचैट दा बड़ा इ'यां दो चलन चला दा जि'यां भाई स्नैपचैट स्ट्रिकां बनानियां एह् सब इ'यां टाइम वेस्ट ऐ इयां बेकार ची चीजां इसदा कोई मतलब बनदा नेईं ऐ फ्ही बी जागत जुगत गै करदे नां गै मां बब्ब इन्ना ध्यान दि दिंदे उ'नें ई अपने कम्म शा गै बैह्ल नेईं थ्होंदी ते ठीकर लेइयै देई ओड़े एह्डे फट्टे गेदे जागतें ई ते बस